हलो आप आप मसर्रत ख़ान सेलिब्रिटी बोल रहीं हैं हाँ तो मेरे को मतलब मैम आपके बारे में जानना था कि आप कैसे इतना बड़ा मतलब आपने ये मुक़ाम हासिल किया क्या क्या किया कि आप इतने बड़े मतलब इतनी बड़ी सेलेब्रिटी बन गई अपने प्रसनल लाइफ़ के बारे में कुछ मुझे इनफोर्मेसन दीजिए कि मैं आपके जैसा बन पाऊँ

अच्छा हाँ मैं बता रही हूँ मेरा नाम ऊषा साहनी है मैं आपके आपको सोसल मीडिया पर फॉलो करती हूँ मतलब मैं आपके सारे पोश्ट देखती हूँ जिससे बहुत ही मुझे कुछ सीखने को मिलता है जी जी मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मुझे आपके जैसा बनना है इस लिए मुझे कहीं से आपका कॉन्टैक्ट मिले मुझे मिल हाँ इसमें थैंग थैंक यू की क्या बात है आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं

ठीक है अगर जैसे मुझे आप से आप क्योंकि आप डांस आप अपने सोसल मीडिया पर डांस की वजह से और सिंगिंग की वजह से फेसम हैं तो जैसे मैं भी आप से सीखती हूँ मैं रोज़ प्रैक्टिस तो करती हूँ लेकिन थोड़ा सा मुझे मतलब आपके जैसा बनना है तो क्या आप मुझे सिखा सकती हैं मतलब कभी भी अगर टाइम मिले

ओके थैंक

चलिए

ठीक है मैम ठीक है ठीक है मैम यही करूँगी थैंक यू मैम